हमर बिहारके आदमी जब बाहर जाइ छियै तऽ हमरा साथ तऽ एहनो नहि होल छै कि बाहरमे जाइसँ भेद भाव होतै मगर आओर सब जे हमर सहपाठी सब गेल छै यहाँसँ जेनाकि मजदूर सब हमर गाँवसँ जाइ छै बाहर काम करै खातिर तऽ ओकरा वहाँ ई सबके दिक्कत भए जाइ छै बहुत देखैए लए नहि चाहै रहै आदमी सब बिहारी सब बिहारी भाषासँ ही पकड़ि लै छै बिहारके छै एकरा देखैए लए नहि चाहै छै बहुत तरहसँ ई करै लए चाहै छै दबाबै लए चाहै छै जेना कि अभी किछु दिन पहिने वहाँ घटना घटल रहै तऽ वहाँ बिहारी सबके देखै लए नहि चाहै रहै बिहारी सबके वहाँसँ भगाबै खातिर बहुत प्रयास करै रहै तब बिहारसँ यहाँसँ सरकार भेजके बस तब बिहारसँ वहाँ आदमी सब बिहार अयलै हमर साथ तऽ खैर एहनो नहि भेल छै कभी हमर साथ हम तऽ गेल रहियै बहारो एहेन तऽ हमरा साथ नहि भेल छै मगर हमर दोस्त या फिर गाँव या मजदूर अर जाइ छथिन काम करै खातिर फिर वहाँपर बिहारी सब देखै लए नहि चाहै छै तऽ ई सब दिक्कत छै हमर यहाँ बिहारके आदमी देखै लए नहि चाहै छै आखिर बिहारके आदमी की केलकै ओइ खातिर आखिर आखिर हमरा सब कोना पकड़ै छै बिहारी छै बिहारीके भाषा सँ ही पकड़ि लै छै ई बिहारसँ आयल छै तऽ एकरा ओना